مہاراشٹر کے دیہی علاقوں میں سستی نقل و حمل کی کمی نے صحت کی دیکھ بھال تعلیم اور روزگار جیسی ضروی خدمت تک رسائی میں نمایاں رکاوٹ ڈالی ہے نقل و حمل کے محدود اختیارات نے ایسی رکاوٹیں پیدا کی ہیں جو افراد کی مجموعی فلاح و بہبود اور معاشی امکانات کو منفی طور پر متاثر کرتی ہیں صحت کی دیکھ بھال کے بارے میں آسان نقل و حمل کے اختیارات کی عدم موجودگی طبی دیکھ بھال کی تلاش کو ایک مشکل کام بناتی ہے روٹین چیک اپ ہنگامی طبی امداد اور ماہرین سے مشاورت تک رسائی حاصل کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے صحت کے ممکنہ خطرات کا دھیان نہیں جاتا تعلیم متاثر ہونے والا ایک اہم شعبہ ہے سچی نقل و حمل کی کمی طلباء کے اپنے علاقوں سے باہر تعلیمی اداروں تک رسائی کی صلاحیت کو محدود کرتی ہے شہری مراکز میں اعلیٰ تعلیم یا خصوصی کورسیز کا اصول سفر کی زیادہ اخراجات اور لاجسٹک چیلنجوں کی وجہ سے تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے یہ افراد کو فکری نشو و نما کے مواقع محروم کر دیتا ہے اور کریئر میں ترقی کے لیے ان کے صلاحیت کو محدود کر دیتا ہے ملازمت کے لحاظ سے سستی نقل و حمل کی عدم موجودگی افراد کی ملازمت کے امکانات کو کم کرتی ہے بہتر معاوضہ دینے والی عہدوں تک رسائی یا قریبی شہروں میں کریئر کی ترقی کے مواقع شدید طور پر محدود ہو جاتے ہیں ایسے افراد کو مقامی ملازمت کے اختیارات میں پھنسایا جاتا ہے جو ان کی مہارت کے سیٹ یا خواہشات کے مطابق نہیں ہو سکتے اس مسئلے سے نمنٹنے کے لیے حکومت کی مداخلت بہت ضروری ہے بہتر عوامی نقل و حمل کے نظام کو نافذ کرنا نقل و حمل کے اخراجات کو سبسڈی دینا اور نقل و حمل کے فرق کو پُر کرنے کے لیے اقدامات متعارف کرنا سب کے لیے مساوی مواقع پیدا کرنے کی جانب اہم اقدامات ہیں ناکافی نقل و حمل کی وجہ سے درپیش چیلنجوں پر قابو پانا افراد کو با اختیار بنا سکنا کمیونٹی کی ترقی کو بڑھا سکتا ہے اور مہاراشٹر کے باشندوں کے لیے مزید خوشحال مستقبل کو کھول سکتا ہے